मूंखे अख़बार पढ़ण में ॾाढो मज़ो ईंदो आहे ऐं मूंखे अख़बार सां गॾु चांहि सां गॾु पीअण में ऐं अख़बार पढ़ी करे मुंहिंजे पासे में मुंहिंजा ॿार मुंहिंजी ज़ाल हीउ सभु अची करे विहंदा आहिनि की पापा ॿुधायो अॼु अख़बार में छा आयो आहे शहर जो को इहा जेको थियो हुजे उहो ॿुधाइण मूंखे बि ॾाढो मज़ो ईंदो आहे ऐं चांहि पीअंदो वेंदो आहियां गॾु पढ़ंदो वेंदो आहियां अख़बारु ऐं उन्हनि खे बि ॿारनि खे मुंहिंजी ज़ाल खे सभु ॿुधाईंदो आहियां की भई अॼु शहर में इहो थियो आहे अॼु उहा थियो आहे त उन्हनि खे बि मज़ो ईंदो आहे ऐं ॾींहं में चारि पंज दफ़ा मां अख़बार पढ़ंदो आहियां ऐं पढ़ी करे मुंहिंजे ॿारनि खे मुंहिंजी ज़ाल खे ऐं सभिनी खे ॿुधाईंदो आहियां त उन्हनि खे बि शहर में छा थो थिए छाजे लाइ भई ईअं हूंअं थोरो ध्यान सां हलण खपे छा करणु खपे हू सभु ॻाल्हियूं हुननि खे बि भई ध्यान में अचनि त अख़बार पढ़णु ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे अने अख़बार जी आदत बि ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे की भई अख़बार भई हर जॻहि ते पढ़णु खपे पाण खे उन जे लाइ भई छा कंदा आहियूं अख़बार पढ़ी करे अने मूंखे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे